سینٹرل دہلی ضلع میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر دور دراز سے طلبہ آتے ہیں اور اپنی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جیسے گرو ہری کرشن اسکول ہے اور اسی طرح کولمبس اسکول ہے یہاں پر تعلیم کا اتنا اچھا نظام ہے کہ شاید دوسری جگہ نہ ہو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اور ان کے رہن سہن اور ان کے رکھ رکھاؤ پر بھی خوب دھیان دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے بچوں کے ایسے اسکولوں اور ایسے کالجوں کی ضرورت ہے جس سے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کی نشوونما خوب اچھی طرح سے ہو اور زندگی کے عملی میدان میں وہ خوب ترقی کریں